म्हजी रामनात रूप वाटीका हेच म्हजें बळगें आनी हांगा येवपी लोक तांकां काय वेळार अशेंच झाड काडून वांटप हें म्हजी कमजोरी कारण म्हज्या जिवनाचो उद्देश आसा की जास्ती जास्त झाडां लागून आमचो काणकोण समृद्ध जावचो